बुंनो थाङोब्ला जोंफोरबायदिनि थाखाय पेट्रलनि जा बेसेन बेसेननि खुरां बे थारैनो जोबोद गोजौवाव दङ कारन जों जाबाय गाहाय थाखोनि सोद्रोमाफोर सिगांनि दिनफ्राव बाजि पार लिटाराव जोङो मोननो हाबाय नाथाय दायो खनसेयैनो हानड्रेडनि खाथियाव सहैबाय दा जोंफोरनि बायदि इनकाम बारा गैबाङै थाखाय बे पेट्रलनि बेसेन बारायनाया थारैनो जोंनि बाइक सलायनायाव गोहोम खोख्लैमारदों गोसो जानाय जायगाफोराव जों थांनो हायाखै दा आं सानो गुबुना मा सानो बेखौ मिथिया नाथाय आं सानो आं स्पेसेलि आंनि थाखाय हानड्रेड बा हानड्रेडनि बाराबो थांनाय जिथु पेट्रलनि बेसेन बे बारा जादों आरो बाइक सलायनायाव बियो गोबां गोहोम खोलैदों आरो निस्सय गोबां खामग्रा मुवा जोंनि बे इनभारेमेन्टखौ आबहावाखौ नस्थ' खालामनायाव बाहागो लादों आबहावाया नस्थ' जादों जोंनि जिथु अक्सिजेन बेनि बिबांखौ खम खालामदों आरो जोंनि हां लानायाव फारसेथिं बियो खहा खालामदों जों जि बायदि मोजां गोग्गो अक्सिजेन मोननो नांगौमोन बेयो खमायदों आरो बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो गोनां जादों बेनिखाय खामग्रा मुवा जायखिजाया थाव पेट्रल डिजेल बेफोरनि बेफोरखौ बांसिन बाहायनायनि थाखाय जिथु उखुन्दै ओंखारदों बेनि गेजेरजों जोंनि आबहावाया गोबां खहा जादों आरो जोंनि हां लानाया बेबो उसुबिदा गोग्लैदों आरो जोंनि देहाफ्राबो थारैनो नोरजिया जालांदों बेखौ जोङो बुंनो हागौ बेबादि जादों होन्नानै अकल खामग्रा मुवायाल' जि आबहावाखौ नस्थ' खालामदों बेबो नङा नाथाय बुंनो हायो बेबो मोनसे बाहागो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनायाव